देखू मैथिली एखन नीक स्थितिमे नहि अछि मैथिलीके बड्ड फजीहत भऽ रहल छै एकरा लेल बहुत रास कारण छै सरकारके अदूरदर्शिता छात्रके आगू बढ़बामे मैथिलीके उपेक्षित रहब कॉलेज विश्वविद्यालयमे पढ़ेनिहारक अभाव एहि तरहेँ मैथिलीके जे छै से विकासके गति जे छै से अवरुद्ध भऽ गेल छै सही पूछैत छी तऽ आब तऽ मैथिलीके पुस्तकोसभ जे छै से भेटब दुर्लभ भऽ गेलै हेँ एहिलए कऽ जे बिन पढ़ैओवलाके कमी भेलै आ लिखैओवलाके कमी भेलै हेँ ओकर कारण भेलै इएह जे पढ़ि लिखि कऽ एम ए केलाक बावजूदो जे छै गाममे बैसल छथि कियाक तऽ मैथिली विषयसँ जे छै से ई एम ए कयलनि हेँ आगाँ कतहु कोनो व्यवस्था नहि देखैत छथिन आइ जे छै से कॉलेजे सेवा आयोग द्वारा जँ एकर बहाली होइतै या सेकेन्ड्रिओ स्तरपर जे शिक्षकक जे बहाली भेलै हेँ ओहिओमे एहि विषय के जे छै से राखि कऽ ओकर नियुक्ति होइतै तऽ एहन रूप नहि रहितै तैँ हमरा बुझलासँ मैथिलीके प्रति जे छै से पढ़ेनिहारसँ लए कऽ सरकार तकके जे छै से उद्देश्य बढ़िआँ नहि तैँ हम कहब जे मैथिली पढ़ैओवला जे छै कने रुचि जगाउ एकर प्रचार प्रसारके तरफ ध्यान दियौ अपन भाषाकेँ पकड़ू तखनहि जे छै से एकर विकास सम्भव छै जेना अष्टम सूचीमे एहि भाषाकेँ तऽ देल गेलै लेकिन ओकर कतहु लाभ नहि भेट रहलै हेँ तऽ तैँ स्वाभाविक रूपसँ जे छै से सभ आदमी जागू तखनहि जे छै से एकर विकास सम्भव हेतै